جی ہاں میں ٹی وی پر بہت سا خبر دیکھتا ہوں جوکہ دو تین پارٹی کے لوگ آ کر ایک ٹی وی پروگرام میں اپنا مدعا رکھتے ہیں جو مدعا پہ بحث ہوتی ہے اس میں پارٹی کے لوگ رہتے ہیں اور کچھ خاص مہمان بھی رہتے ہیں اور اپنا اپنا بحث ٹی وی کے اینکر کے ذریعہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو بولنے کا ساٹھ سیکنڈ یا ستّر سیکنڈ کا وقت دیا جاتا ہے اس کے ذریعہ سب پارٹی اپنا اپنا بات رکھتے ہیں اور اس بات پر بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ٹی وی اینکر کہتے ہیں اس پر ایک دوسروں کو پکش ویپکش کا دور چلتے رہتا ہے اس سے یہ ہوتی ہے کی سب اپنا اپنا پکش رکھتے ہیں اس کے بعد جو اچھا اینکر ہوتا ہے اگر کوئی پارٹی جھوٹ بولتی ہے اس پر اینکر اس پر ایکسن لیتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوئی ہے لیکن ایک دوسرے پر تنا رہتا ہے اور یہ خبر بہت سی ٹی وی چینلوں پر دکھائی جاتی ہے اور اس میں سب سے اچھے پترکار کہیے روش کمار جی ہیں جوکہ اچھی خبر دکھاتے ہیں